हलो हलो नमस्ते मैम आप क्या कर रही हैं जी आपने जो है कहाँ तक जो है क्वालिफ़िकेशन है आपकी अच्छा आप किस सब्जेक्ट से यहाँ पर टीचिंग कर रही हैं इंग्लिश की कर रही हैं अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ से टीचिंग करने के बाद क्या करेंगी मैं भी बी एस एजुकेशनल में जो है टीचिंग कर रही हूँ लेकिन आप ये बताइए कि जो है आपका और सब चीजों में क्या इन्टरेस्ट है किस चीज में इन्टरेस्ट है आपका हलो आपका किस चीज में इन्ट्रेश्ट है अच्छा तो और आगे कुछ करने का इरादा नहीं है आपका मैं तो टीचिंग ही कर रही हूँ और जो है आगे टीचिंग ही करूँगी जी हम यहाँ पर जो है हम भी इंग्लिश मीडियम का इस्कूल है तो यहाँ पर इंग्लिश ही पढ़ाना पड़ रहा है तो यहाँ पर इंग्लिश ही मैं पढ़ा रही हूँ

हाँ मैम

जी जी जी जी ठीक है फिर मिलते हैं मैं बाद में बात करती हूँ आपसे